हैलो हां जी हां टूर गाइड ऐ अच्छा अच्छा इत्थे बड़ियां इत्थे बड़ियां जगह् न घूमने आह्लियां तुसें कुत्थे कुत्थे जाना इक बड़ी जगह न इत्थे वैश्णो देवी कटरा च बड़ियां जगह् न इक बस

फ्ही उत्थे ओह् ऐ शआड़ बाबा इत्थे बड़ियां जगह् न घूमने आह्लियां इत्थे कटरे बिच गै बड़ियां न तुस कु'त्थे कु'त्थे जाना दिक्खी लैओ जित्थे जित्थे जित्थे जित्थे जाना ते होई आओ इक दिनै च तुस शिवखोड़ी बी होई आंदे शिव शिवखोड़ी बी चलने आह्ली बी ऐ दो तिन किलो मीटर तिन चार किलो मीटर चलना पैदल हां ते इ'यां बस दा रस्ता दूर ऐ इत्थां हां अवा इ'यां थोह्ड़ा बस दा बी ऐ पंज छे घैंटे दा रस्ता अग्गें फ्ही पैदल चलना पौंदा घोड़ा बी ऐ घोड़े पर चली जाएओ हां इक दिनै च होई जंदा आना जाना शिव शिव शिव जी भगवान दी जगह ऐ उत्थै हां गुफा शुफा ऐ उत्थै गुफा ऐ होर बावा जित्तो ग्हार बावा जित्तो ओह् नेईं ओह् कोल गै ऐ ओह् बिलकुल रोड़ साइड गै हां ते इक फ्ही उत्थे ऐ धनसर बाबा धनसर उत्थे चलियै जाना पौंदा थोह्ड़ा जेहा उत्थे बी शिव शिव भगवान दी जगह हां हां नेईं निक्की गड्डी करी लैएओ कटरे दा ते थ्होई जंदियां इत्थैं बड़ियां टूरिस्ट गड्डियां होंदियां न हां ते दिक्खी लैएओ फ्ही हां हां बड़ियां जगह अराम कन्नै घूमो तुस द'ऊं त्रै दिन होई गेआ ठीक ऐ कु'न कु'न आया थोआढ़ी किन्नी कौन बंदे किन्ने आए दे थोआढ़े कन्नै अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ महाराज ठीक ऐ